हांव ल्हानपणा आसतना बेश्टें बूक घेतालें आमगे कोयरात बीन आनी मागी म्हणटालें विदावट कोणाके कडेन हें कीन आसतना सो मागीर म्हणटा म्हणटा मागीर आमगेले लायक मिसां बीन वोयता आसतो तींग म्हणटाली सो तेंच हांव थोडे थोडे शिक शिकोन हांव मागी बाथरुमाकू म्हणटालें तिगा हांव प्रॅक्टीस करून करून मागीर हांव मुगे साय बिणी मागीर आनी हूय कंपिटिशन बीन जात तिंगा धाकटी धाकटी कंपिटिशन जाताथ तिंग वयतालें मागीर आमी व्हड व्हड कंम्पिटीशन लायक स्टेट लेवल आनी केसले हेचे बीन थंग वयताले मागी आतां हांव सद्या इंगाय कोयर करता भेंडाक वयता आनी आनी खंय खंय आपोयताय लायक रेस्ट्ररंटस बीन तिंगा वन बँड सो थिंगाक को वोयता